जय झूलेलाल मुंबई शहर में घणो करे कणकु चांवर कमंद कपान दालियूं भाॼियूं फल ऐं तम्बाकू वग़ैरह जेयूं शयूं पैदा कयूं वेंदियूं आहिनि कणक जो फुल्को पुड़ी परांठो ठहिंदो आहे गरमीअ में कमंद जी रसु माण्हू पी करे पाण खे तरो ताज़ा महसूसु कंदा आहिनि मुंबई शहर में जॻहि जॻहि ते कमंद जी रस बि मिलंदी आहे जंहिं करे माण्हू खे रोज़गारु मिलंदो आहे कपान जी खेती बि ॾाढी ज़रूरी आहे जंहिं मां हंदु बिस्तर ठहनि था ऐं उन मां ठहियलु कपिड़ो बि मिलियो हूंदो आहे माण्हू हुनजा कपिड़ा ठाहिराए पाईंदा आहिनि तम्बाकू जी उपज बि जाम आहे माण्हू खाईंदा बि जाम आहिनि पर शरीर लाइ नुक़सानकारु आहे दालियूं ऐं फल भाॼियूं बि जाम मुंबई शहर में पैदा थींदियूं आहिनि जिन मां असांखे ताक़त प्रोटीन ऐं ॿियूं विटामिन शयूं मिलंदियूं आहिनि इहे सभु भाॼियूं फल खेतीअ में पैदा थी ऐपीएमसी सब्ज़ी मंडी ज़रिए असांजे बाज़ारि में पहुचंदियूं आहिनि फलनि जो राजा अम्बु गरमीअ जे मौसम में ईंदो आहे जिन जो असां जूस आइस्क्रीम ठाहे खाईंदा आहियूं अम्ब जो वापारु जाम वॾे पैमाने ते सॼी दुनिया में थींदो आहे जय झूलेलाल